آپ کینٹین والے بول رہے ہیں میں نے آپ کے یہاں سے کچھ آڈر کیا تھا اور وہ بالکل اچھا نہیں تھا خراب تھا باسی سا ٹیسٹ آ رہا تھا اُس میں سے میں نے شاہی قورمہ آڈر کیا تھا بریانی آڈر کیا تھا اور کچھ کباب کباب میں تو بالکل بھی ٹیسٹ نہیں تھا عجیب سا ٹیسٹ آ رہا تھا میں نے آج ہی آڈر کیا تھا صُبح کچھ ڈلے اور پھر ڈیلیوری بھی ڈلے ہوئی تھی میری اتنا ٹائم لگایا تھا بہت زیادہ پھر اتنا ویسٹ کھانا تھا مطلب کسی نے کھایا نہیں میرے گھر پہ تھوڑا چیک کر کے بھیجا کرئیے کھانا تو پھر آج ایسا کیوں آیا آپ اپنے کسٹمر کو سمجھائیے کھانا چیکنگ کر کے بھیجا کریں ملنی بھی نہیں چاہیے بھائی جی جی ہاں ہاں پہلے میں نے نہیں پہلے یہ تو کوئی بھی شکایت نہیں ہے پہلی بار ایسی شکایت کہ پلیز پھر بھی آپ بھیجا کریں تو چیک کر لیا کریں ایک بار ٹیسٹ کر لیا کریں خود کھانا برباد ہوتا ہے پھر پیسے بھی برباد ہوتے ہیں ہاں بالکل خیال رکھیے گا اپنے کسٹمر کو بھی سمجھا دیجیے گا سوری اپنے ویٹر کو بھی